नमस्ते सर मुझे बलमपुर जाना है छुट्टी दीजिए मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है हाँ मुझे जाना है नहीं सर मुझे छुट्टी दीजिए मैं अकेली अकेला हूँ हम्म जी नहीं हाँ मुझे पिता के साथ जाना है मुझे छुट्टी चाहिए हम्म कैसे भी करके मुझे छुट्टी दे दीजिए हम्म मुझे छुट्टी चाहिए पापा हमारे अकेले हैं हम उनके साथ जाएँगे बलमपुर हम्म नहीं तो अकेले हम कैसे रहेंगे हम्म मुझे उनके साथ जाना है हम्म मुझे एप्लीकेशन दे के छुट्टी दे देना हाँ मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे जाना है वहाँ ट्रांसफर हो गया है हम्म आप छुट्टी दे दीजिए तब हम जाएँगे हम्म मुझे छुट्टी चाहिए एक हफ्ते की हम्म जाएँगे तो फिर चले आएँगे हम्म अप्लीकेशन देंगे ना हम्म हाँ लेकिन तब मैं अकेले कैसे रहूँगी

ठीक है तब हम दे लेंगे तब जाएँगे

ठीक है तब हम दे लेंगे तब जाएँगे

ठीक है

हम एग्जाम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तब फिर दे लेंगे तब फिर जाएँगे हम्म हम्म हम्म जी